ہلو سر سر کار میکینک سے بات ہو رہی ہے سر مجھے کار ریپیئرنگ کروانی ہے کیا ہو جائے گی بلیرو ہے سر مجھے کب تک آنا پڑے گا مجھے سر جلد سے جلد چاہیے جی جی

تو سر مجھے اس کے لیے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہماری گاڑی جو ہے نا بریک بھی خراب ہے اس کا اور اس میں جو ہے نا سر لگتا ہے مجھے کہ تیل بھی اس میں سماپت ہو گیا ہے سر سر اس کا جی

سر اس کا پرائز کیا پڑے گی اس کا پرائس اور چارج بھی جو ہے نہ ملا کے بتا دیتے سر پھر بھی سر وائل کا خرچ کتنا پڑے گا سر وہاں کام تو سر وہاں بڑھیاں ہوتا ہے نا ایسا نہیں کہ سر وہاں جا کے کام وہاں پھر ٹھیک کروا لیں پچھلے بار جو ٹھیک کروائے تھے کہیں اور جو کار خراب ہو گیا تھا پھر ایسا نہ کہ پھر یہاں بھی وہی وہی سویدھا ہو

ریپیئر کروا سکتے ہیں یہ سب سویدھا ہے

جی سر جی سر ٹھیک ہے سر ہم ایسا کرتے ہیں ہم پانچ تاریخ کو آپ کے یہاں آتے ہیں سر اسی دن ہمارا گاڑی جو ہے نا ٹھیک کرا دیں گے جی جی

تھینک یو سر تھینک یو